मैं ग्रांऽ च रैह्ने आह्ली आं ते मैं गेम गी मतलव बड़ा जैदा पसंद करनी आं बड़ी जैदा गेमां खेलनी होन्नी मैं जियां क्रिकेट बैट बाल होई गेआ फिर कबड्डी फिर खोखो होर बी बड़ियां सारियां जेह्ड़ियां गेमां नै ओह् मैं खेलनी होन्नी ऐं पर मैं ग्रांऽ च रैह्ने रैह्ने आह्ली आं ते ग्राएं च इन्नी सुविधा जेह्ड़ी नेईं होंदी ऐ गोमें दी ते गेमां अक्सर अस खेलदे गेमां ते लो कुड़ियां अजकल्ल ग्रांऽ दे लोकें दियां सोचां जेह्ड़ियां नै ओह् कुछ ठीक निं होंदियां ओह् आखदे कि चलो कुड़ियें केह् बैट बाल खेलना केह् खेलना कुड़ियें ते लोक ग्रांई लोक समझदे निं ऐ पढ़े लिखे दे घट्ट होंदे ते एह् सोचदे कुड़ियां ब्याह्ना ओह् करना ब्याह्ना पढ़ियै चार कलासां ते जागते मतलव नौकर कोई जागते लब्भै ते ब्याही ना ते एह् गल्ल जेह्ड़ी स्हेई नेईं होंदी ते मैं मिगी जियां जियां मैं पुच्छेआ गेम दे बारे च ग्राएं गेमें ते शैह्रें दी गेमें च केह् फर्क होंदा ते ग्रांई गेमें च इन्नी सुविदा स्हूलतां जेह्ड़ियां नै ओह् बच्चें गी नेईं थ्होंदियां स्हूलतां जानि ग्राउंडां इत्थें नेईं होंदियां ते ना गै इध्दर कोई ओह् होंदी अगर कोई खेल्लै जियां कुसै दे घर होऐ ते उत्थै गोली चली ते लोक मतलव इ'यां आखन लगी पौंदे ते मतलव ग्राएं च इन्नियां स्हूलतां जेह्ड़ियां नेईं होंदी ते शैह्रें च एह् स्हूलतां होंदियां उत्थें बड्डी बड्डी बिलडिंगा होंदियां जित्थें ग्राऊंड होऐ उत्थें आस्सै पास्सै कोई घर घुर जां कुछ ऐनी होंदा ते शैह्रें च मतलव खेलना मुमकिन ऐ ते शैह्रे दे लोक जेह्ड़े नै ओह् ना मतलव शैह्री बच्चे जेह्ड़े नै उंदे मां प्यो अपने बच्चें आखदे जे तुस गेम च अपना कैरियर बना दे ते गेमां च गै खेलो ते एह् तां गै एह् दोनें ग्राएं और एह्दे च शैह्रे च एह् फर्क ऐ कि उध्दर स्हूलतां जेह्ड़ियां ऐ ओह् बड़ियां नै ते ग्राएं च लोकें दी सोच कारण सोच मतलव अज कल्ल असें मतलव बड़ी पिच्छे चली गेदे मतलव ग्राएं लोकें दी सोच जेह्ड़ी ऐ ओह् मतलव ओह् सोचदे भला कुड़ियैं केह् करना ते कुड़ियें केह् कियां खेलना ते इयै ना मैं जियां बैट बाल खेलनी ऐं ते मैं खेलदी ते साढ़े अपने घरा दे आखदे कुड़ियें केह् करना चलो कम्म करो ते मैं एह् आखना चाह्नी ऐं कि कुड़ियें कम्म कराने दे कन्ने कन्ने पढ़ाना चाहिदा जेह्ड़ी नोह्ड़ी मतलव जेह्ड़े नोह्ड़े सपने ऐं ओह् बी पूरे करने चाहिदे ते गेम जियां मेरी क्रिकेट ऐ ते क्रिकेट क्रिकेट बड़ियां सारियां गेमां खेलनी होन्नी ते बड़े गेमें च मैं बड़े जैदा मैडल जेह्ड़े जीत्तियै आई दी ऐं ते मेरा सपना ऐ कि मैं इक क्रिकेटर बनां मतलव इक बैट बाल क्रिकेटर बनां ते ते साढ़े ग्राएं ग्राएं च स्टेड ना कोई ग्राऊंड़ा ना कुछ इ'यां मतलव अग्गे पिच्छे घर लोकें दे खेलना ते लोक जेच्च पौंदे एह् माए एह् केह् एह् उंदी फलाने दी कुड़ी खेल्ला दी एह् उंदी टिंगरें दी कुड़ी खेल्ला दी ते एह्दे कारण केह् होंदा कि मतलव बच्चे दा जेह्ड़ा ना मनोबल जेह्ड़ा इ'यां मतलव बच्चे दा मनोबल निं बनदा बच्चे दा कंसन्ट्रेट निं रौंह्दा मतलव ते बच्चे अपनी ओ ओह् अपनी जेह्ड़ी सपने होंदे उस्सी चेत्ता भुल्ली भलाई ओड़दा ते फिर सोचदा चलो केह् खेलना खुलना ते जेह्ड़ी शैह्री लोग होंदे ना ओह् अपने बच्चे गी सपोर्ट करदे अपने बच्चे गी आखदे अग्गे चलो जेह्ड़ी चीजै च तुसैं अपना बना ने कैरियर ओह्दे च बनांदे जाओ ते उत्थें बड़ियां सारियां स्हूलतां होंदियां ग्राईं लोक बचारे गरीब होंदे उनें कियां करना होंदा उनें इन्ना ओह् निं होंदा ते ग्रां ग्राईं लोकें फिर बचारे गरीब ही होंदे उनैं कियां अपने बच्चें दे सपने जेह्ड़े ऐ ओह् पूरे करने ते सपने सपने पूरे करने ते शैह्री लोक जेह्ड़े ऐ ओह् सोक्खे वी होंदे भाई ते ओह् अपने बच्चे दियां अपने बच्चे दियां इच्छां जेह्ड़ियां ओह् पूरी करी सकदे ते ग्राईं लोकें पढ़ाना जां खलाह्ना ते मेरी सारे मतलव मेरी भारत सरकार कन्नै अपील ऐ अगर कोई ग्राईं बच्चा जां कोई बच्चा गरीब नेईं खेलना चाह्ंदा ओह् उस्सी मौका देओ ओह्दी मदद करो ताकि ओह् बचारा अपना जेह्ड़ा टैलंट जेह्ड़ा अपना ओह् ऐ ओह् दस्सी सकन ते शैह्री लोग अज्ज मतलव शैह्री लोग दे बच्चें उंदा काफी सपोर्ट मिलदी उंदी परिवार दी ते इस कारण ओह् मतलव बड्डे बड्डे पलेयर बनदे उंदे उंदे मां प्यो बी उनें शैल सपोर्ट करदे ते उत्थें बड़ी सारियां स्हूलतां होंदियां साढ़ै इत्थे ग्राऊंडा ग्रऊंडां ओह् नेंईं होंदियां खेलने ते मैदान गै निं होंदे ऐ ते फिर असें कुत्थें खेलना गलियै च ते खेलना ते लोकें दे कुदै शीशा टुट्टी जंदा कुसै लाट्टू टुट्टी जंदा ते कुसा दे सिरा गी बज्जी जा कुसा दे लत्ता ई बज्जी जा ते लोक जेच्च पांदे हां हां ते जियां मतलव जियां कोई शीसा टुट्टिया एह् टुट्टी जा ते लोक जेच्च पांदे ते तां मैं आखनी आं कि ग्रांऽ च ते एह्दे च शैह्रै च इयै अन्तर ऐ कि ग्राएं च स्हूलतां ऐनी होंदियां ते शैह्रैं च जेह्ड़ियां स्हूलतां सारी सुविधा जेह्ड़ी ऐ ओहे सारें ई मिलदी ऐ